ہیلو سر دلہی ٹور ٹریولس سے بول رہے ہیں آپ سر میں جو ہے ایک ٹورسٹ ہوں میں یہاں پہ دلّی آیا تھا کشمیر سے گھومنے آیا تھا دلّی تو مجھے جو ہے اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں دلّی سے اور آگے تک جاؤں جیسے آس پاس کے جیسے آگرہ ہے یا پھر اور نزدیک میں جےپور ہے سر منالی تو ہماری طرف ہی ہے میں کشمیر سے آیا ہوں منالی تو میں ایسے ہی جا سکتا ہوں مجھے یہاں پہ کچھ بتائیے پلین ایریا میں جیسے جےپور کا بتا دیجیے میں جےپور گھوم لوں گا اور ہم جو ہیں سر ففٹین پرسن ہیں ہم اور ہمارے لیے جو ہے تھوڑا پیکیج بتا دیجیے کتنا رہے گا بس اچھی سی لگا دیجیے گا جی جےپور تک

ہم کو جو ہے نا ہم کو ایسا بتائیے وہاں پہ جو ہے ٹو نائٹ اسٹے بھی کرنا ہے اب جےپور تو ہم ہم کو ٹو نائٹ وہاں پہ اسٹے کرنا ہے رکنا بھی ہے ہم کو وہاں پہ دو راتیں دو رات رکیں گے ہم آرام سے گھومیں گے تو نہیں ڈرائیور ہمارے ساتھ رہنا چاہیے ایسا نہیں کریے گا کہ وہ ڈرائیور جو ہے پھر بعد میں ہم کو وہاں چھوڑ کے بولے کہ میں جا رہا ہوں اب نہیں اوکے جی جی جی وہی چاہیے

چھ ہزار پر پرسن اچھا چھ ہزار پرسن میں کیا کیا ملے گا سر اس کے اندر صرف ہمارا ٹریول ہے یا پھر کچھ ہوٹل بھی ہے ہمارا ہے اس میں اچھا بریک فاسٹ اور لنچ دیں گے تو سر ایک کام کریے نا آپ میرا جو ہے بریک فاسٹ اور ڈنر کرا دیجیے میرا آپ لنچ تو میں باہر گھوم رہا ہوں گا کہیں بھی کر لوں گا کیونکہ ہے نا ڈنر سے ہم جب باہر مطلب ہم صبح ناشتہ کر کے نکل جائیں گے جو آپ بس ہم کو دوگے اس کے اندر ہم پورا جو ہے جےپور پورا ہم آرام سے گھومیں گے گھامیں گے پھر شام میں آ کے ہم ڈنر ہم ہوٹل میں کر لیں گے ہمارا جو ہے نا بریک فاسٹ اور ڈنر کرا دیجیے جی جی جی بریک فاسٹ اور ڈنر کرا دیجیے اچھا یہ ٹھیک ہے ہوٹل ہمارا ہوگا یا آپ کرائیں گے ہوٹل بھی آپ کا ہوگا چلیے صحیح ہے ہوٹل بھی آپ کرواؤگے اور سر یہ بریک فاسٹ میں کیا رہے گا تھوڑا انڈا ملے گا یا پھر پیور ویج ہوگا یا پھر اور ایسے ہی ڈنر میں کیا ملے گا کچھ ایک آئٹم تو نان ویج ہونی چاہیے بریک فاسٹ میں ویج ملے گا میگی سر میگی سے کہاں پیٹ بھرے گا تھوڑا سا کچھ جیسے اڈلی سانبر کرا دیجیے چلیے میں آپ کے جو ہے نا وہاں پہ آ کے شاپ پہ آ کے کرتا ہوں میں ٹھیک ہے نا اتنی بات فون پہ صحیح نہیں ہے میں آپ سے آ کے بات کرتا ہوں سر اوکے سر ٹھینک یو